ہندوستان ایک ڈیموکریسی ملک ہے سر یہاں پر پارٹی تو صرف دو ہی ہے ایک تو بی جے پی ایک تو کانگریس یہ دو پارٹیوں کے سوا تیسری پارٹی تو نہیں ہے اب ان دونوں میں بھی کیا ہے بولے تو دس سال حکومت تم کرو دس سال حکومت ہم کرتے ہیں کوئی تیسری پارٹی تو نہیں ہے اب ان لوگوں کا کیا ہے ایک پارٹی کو کرے تو ایک پارٹی کو چلینج ہے اور کیا ہے سب حکومت کوئی بھی حکومت رہو سر ایک جیسا دکھنا ہے سر ہندوستان میں کیا ہے بولے تو ایک کو ایک نظر سے دیکھو اور ایک کو ایک نظر سے دیکھو یہ غلط ہے سر آج میں یہ بول رہا ہوں حکومت کیسے بھی ہو کوئی بھی حکومت چلاؤ ہے کانگریس چلاؤ یا بی جے پی چلاؤ ایک بھی پارٹی رہو مگر ہر کسی کو ایک نظر سے دیکھو ایک کو ایک نظر ایک کو ایک نظر یہ غلط بات ہے کیوں بولے تو آج جو مسائل ہو رہے ہیں ہندوستان میں عورت کے اس پہ ہر چیز میں دیکھو تم کاسٹ پہ دیکھو ہر وہ چیز پہ دیکھو آپ کوئی بھی چیز بول کے نہیں ہر چیز پہ دیکھے ہندوستان